नमस्ते मैम जी हमें फर्नीचर चाहिए था हमारे यहाँ शादी पड़ी है तो हमें फर्नीचर चाहिए था आपके यहाँ कैसा मलब किस किस लकड़ियों का वह बनता है बेड या फिर सोफ़ा शीशम की लकड़ी का बनता है तो उसका रेंज कितना होगा एक हज़ार तक उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो अभी कितना पर्सेंट डिस्काउंट मिलेगा ठीक है तो ऐसे हमारे यहाँ शादी पड़ी है तो हमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी का चाहिए था बेड अलमीरा और सोफ़ा वगैरह मेज़ वगैरह कुर्सी मेज़ सब चाहिए था हाँ उसी का चाहिए था हमें बस अच्छी क्वालटी रहे कोई शिकायत ना रहे तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं मतलब कोई शिकायत वगैरह ना मिले क्योंकि शादी का माहौल है तो जी नहीं बस बस इसीलिए पूछना था तो हमने कहा पूछ लें और बाकी इस और बाकी हाँ सारी चीज़ों का प्राइस कितना होगा फर्नीचर में मुझे बेड चाहिए सोफा चाहिए दो कुर्सी चाहिए मेज़ चाहिए अलमीरा चाहिए हाँ मेरी शादी का जितना प्रॉपर होता है सारा सामान चाहिए डबल बेड चाहिए और उसमें अच्छे मतलब उसमें थोड़ा बहुत यह रहे कि थोड़ी डिज़ाइन वगैरह रहे अच्छी डिज़ाइन जैसे फ्लावर वगैरह हुआ उससे थोड़ा बहुत डेकोरेट हुआ न थोड़ा बहुत आर्ट उससे रहेगा तो अच्छा दिखेगा मैरून कलर में चाहिए मैरून कलर में मतलब डार्क नहीं हल्का मैरून कलर में रहे और बेड हैवी रहेगा तो चलेगा चाहिए सारा मेकिंग का ही चाहिए सारा

मैचिंग का रहे और सोफे पर भी थोड़ा डिज़ाइन वगैरह रहे और मेज़ पर भी थोड़ा डिज़ाइन वगैरह

नमस्ते